हैलो नमस्कार जी मेरा नाम ऐ रंजन चौधरी अज्जकल अस दिक्खने आं कि अज्जकल काफी ज्यादा लोक जेह्ड़े ना ओह् बमार होआ दे न बमार होने दे कारण कारण ऐ एह्दे जेह्ड़े कारण न ओह् ऐ अपने शरीर गी बिलकुल बी नेईं ल्हाना नेईं लाने दा मतलब होएआ कि असें अपने आप गी आपूं गै बमारी दे मूंह् बिच्च ले के जा दे आं अगर असें गल्ल करिये डाक्टर कोल जंदू इक पैंशट जंदा ऐ ते डाक्टर उसी केह्ड़ी गल्ल बोलदा ऐ डाक्टर उसी बोलदा ऐ कि तुसें शैल खराक खाओ ओह्दे कन्नै कन्नै अपने शरीर गी मूवमेंट करो एह्दा मतलब होएआ मूवमेंट इज इंपार्टेंट फार दा गुड हैल्थ एह्दा मतलब होएआ कि सानूं मूवमेंट जेह्ड़ी करनी चाहिदी ऐ ते इ'नें चीजें गी में दिक्खेआ कि मेरा शरीर पैह्लें आलसे बीरा आलस बड़ा करदा हा कोई कम्म नेईं करना लत्तां दर्द इ'यां उट्ठना तां बी अक्खें अग्गें न्हेरा औना में इ'नें चीजें गी दिखदे होऐ अपना इक ऐम त्यार कीता अपना इक गोल त्यार कीता ऐम त्यार कीता कि में रनिंग करना शुरू करना एं में केह् कीता अपना इक टाइम टेबल बनाया ओह्दे अनुसार रनिंग दो टैम शुरू कीता पैह्ले इक टाइम शुरू कीता जिसलै में पैह्ले रनिंग कीती मिगी काफी ज्यादा परेशानी होई परेशानी किस प्रकार दी जि'यां के छाती फुल्लना छाती फुल्लने दे कन्नै कन्नै छाती फुल्लने दे कन्नै कन्नै मिगी इक होर बड़ी ज्यादा डिफीकल्टी होई

मेरे साह् जेह्ड़े न सुक्कना मेरा जल्दी गै जल्दी गै मन करना के में नेईं दोड़ां रुक जां इ'नें चीजें गै में दिक्खेआ कि एह् मिगी चीजां रोका दियां न अस ते जिद्धर तुसेंगी मुश्कल ज्यादा आवा दी ऐ सफालता बी उद्धर ई रस्ते पर रौंह्दी ऐ में इनें चीजें गी दिखदे होई इ'नें चीजें गी दिखदे होई में दो टैम दौड़ना शुरू कीता दो टैम जियां दौड़ना शुरू कीता में इक ऐम बनाया कि में आर्मी बिच्च भर्ती होना ऐ में दिक्खो जी जिसलै बी असें कोई पैह्ला कम्म शुरू करने आं औक्खा लगदा ही ऐ जि'यां असें उसी सैकंड टाइम दबारा उसी रपीट करने आं उस्सै ऐक्टीविटी गी सानूं इयां लगदा कि में कर सकना त्रिये टाइम शायद फिर इ'यै बिचार हा कि में नेईं कर सकदा लेकिन जंदू असें फिर उसी असें जंदू फिर शुरु करिये ओह् साढ़े लेई असान होई जंदा इस गल्ल आस्तै में रनिंग शुरू कीती रनिंग शुरू करदे करदे मेरा शरीर हल्का होएआ में जित्थे अद्धा दिन निं कम्म करी सकदा हा इक घैंटा नेईं कम्म कर सकदा हा अज्ज मिगी कोई पंज पंज दिन बी लगातार कम्म कोई ला ते में कम्म मजे कन्नै कर सकना एह् मेरी केपस्टी बधी ऐ मेरी क्षमता बधी ऐ एहदे च इंटरेस्ट बी अपने बेनीफिट दी गल्ल करिये ते एहदे जेह्ड़े बेनीफिट न ओह् इस प्रकार न

आदमी जेह्ड़ा म्हेशां तंदरुस्त रवे गा एह्दे कन्नै कन्नै हैल्थ जेह्ड़ी गुड रवे गी एह्दे कन्नै कन्नै आदमी अपना जेह्ड़ा कम्म जेह्ड़ा टैमै कन्नै कर सकदा ऐ अपनी जेह्ड़ी बी स्हेई जगह टैमै कन्नै पुज्ज सकदा ऐ जिद्धर बी ओह्दा लक्ष्य तय ऐ होर जिसले बंदा डेली ऐक्टीविटी मूवमेंट बिच्च रवे गा आखदे न चलदी नदी आपूं बी साफ रौंह्दी ऐ किनारे बी साफ रखदी ऐ होर अपनी सुंदरता बी खुद बनांदी एह् बी सुनेआ के जेह्ड़ी रुके दा पानी ऐ ओह् बमारियां पैदा करदा ऐ बमारियां पैदा करने दे कन्नै कन्नै अपनी सुदरंता बी खो बैठता ऐ अपनी रिस्पेक्ट बी खो बैठता ऐ इसी उदाहरण गी लै के असें अपनी जिंदगी बिच्च इसी यूज कर सकने आं कि कि असें अगर लगातार दौड़िये असें आपूं बी साफ रवा गे बमारियां बी जेह्ड़ी नेईं होन गेइयां होर जिसलै अस बमारियां नेईं सानूं होन गियां असें तंदरुस्त रौह्ना तंदरुस्त रौह्ने दे कन्नै असें हर कम्म आह्ली साइड ध्यान दे पाना अपनी प्रसैन्लटी बनानी जियां नदी अपने आप गी सुंदर रखदी ऐ अपने आप गी खुबसूरत रखदी ऐ ठीक इस्सै तरह ठीक इस्सै तरह असें अपनी प्रसैन्लटी खुद बना सकदे आं जिसलै साढ़ी प्रसैन्लटी बनी ते जेह्ड़ी साढ़ी प्रसैन्लटी ने गै सानूं काफी ते दिल काफी ज्यादा इंसान दिल बिच्च साढ़ी जगह बना लैनी इस्सै गल्ल बास्तै इस्सै गल्ल बास्तै सानूं डेली रनिंग करनी चाहिदी ऐ अगर असें डेली रनिंग करां गै ओह् साढ़े आस्तै फायदेमंद ऐ नुसकानदायक ते बिलकुल बी नेईं ऐ एह् साढ़ा हित जरूर करे गी लेकिन अन हित कदें नेईं कर सकदी कदें नेईं कर सकदी अनहित में इ'यै सलाह् देना चाङ बाकी आह्लें गी कि रनिंग ही नेईं शरीर बिच्च ऐनी मूवमेंट साढ़े देश दे बिच्च साढ़े एह् अपने पंताजली दे पतांजली दे जेह्ड़े महारिशि श्री बाबा रामदेव जी अगर उं'दी गल्ल करिये उ'नें ते सिर्फ योगे कन्नै गै काफी ज्यादा लोकें दी बमारियां खतम कीतियां ऐ की खतम होइयां क्योंकि ऐनी मूवमेंट आफ दा बाडी कोई बी जेह्ड़ी मूवमेंट ऐ बाडी दी एह् सानूं सेह्तमंद बनांदी ऐ तंदरुरत बनांदी ऐ होर अगर कोई सेह्तमंद बंदे गी पुच्छै तेरा राज केह् ऐ सेह्तमंद रैह्ने दा एहदा मतलब एह् ऐ कि सेह्तमंद रैह्ने दा राज इक्को ऐ केह्ड़ा मूवमेंट आफ दा बाडी ओह् अपनी बाडी मूवमेंट करदा ऐ अपने शरीर गी शरीर कोला कम्म लैंदा ऐ जिन्ना अपने शरीर कोला कम्म लेएगा इन्ना गै ज्यादा तंदरुरत रवे गा इस आस्तै में बाकी आह्लें गी इयै सलाह् देना चांह्ग कि डेली रनिंग करो जेल्लै डेली रनिंग करगे अपना शरीर तंदरुरत रवे गा अपनी प्रसैन्लटी बने गी ते बाकी आह्लें गी बी इयै सलाह् देना चांह्ग योग ही नेईं रनिंग बी रनिंग ही नेईं कोई बी योग करो एह्दे कन्नै बाडी तंदरुरत बने गी तुं'दा गोल तुसें गी अचीव होए गा एह् आल टू बेस्ट ऐ तुसेंगी डाक्टर कोल जाने दी जरूरत नेईं तुं'दा टैम बचे गा तुं'दे पैसे बचन गे तुं'दा लक्ष्य तुसेंगी जल्दी हासल होवे गा बड़ा बड़ा धन्यवाद